हाँ मैं कई सारे खेलों के मैच देखती हूँ जैसे कि कभी कभी फुटबॉल मैच या कबड्डी मैच वैसे तो हमें क्रिकेट का मैच बहुत पसंद है और हम इसे अपने मोबाइल फ़ोनपे या टी वी में देखते हैं जिसके द्वारा इसे हम अपने पूरे परिवार के साथ देख सके और हम अपने मित्रों के साथ भी ये सब खेल मैच देखना पसंद करते हैं क्योंकि हमारे मित्रों को भी खेल बहुत पसंद है और हम सभी एक साथ बैठ कर देखते हैं तो हमे एक दूसरे से उसके बारे में अलग अलग टिप्पणियाँ करने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम इसे अपने दोस्तों के साथ ही देखना ज़्यादा पसंद करते हैं